सर नमस्कार सेंट्रल बैंक से बोल रहे हो सर अच्छा सर सर मेरे को क्या है के एक कार पर लोन लेना है मान लो सर शिफ्ट सर मेरे को पहले तो ये बताओ कितने तक लोन दे सकते हो आप नहीं मेरे को क्या है कि कार पर लोन लेना है अच्छा तो तो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता हैं ना कितने तक के अप्रूवल कर सकती है अच्छा तो ये सिबिल स्कोर चेक करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अच्छा अच्छा तो फिर ये सिबिल स्कोर चेक करके ये फिर उसके बाद लोन करोगे आप अच्छा और मैं ये पूछ रहा हूँ लोन के लिए क्या क्या डॉकोमेंट्स चाहिए फिर अच्छा अच्छा ये गारंटर का भी चेक लगता है क्या इसमें अच्छे कोई सी भी बैंक का हो चेक चलेगा अच्छा उस अकाउंट तो चालू है सर फिर इसकी क्या है कि ई एम आई वगैरह कितने तक होती है क्या प्रोसीज़र रहता है जैसे कि मान कि चलो चेक बाउंस वगैरह कब होता है अच्छा अच्छा अच्छा तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर के चेक बाउंस से कितनी किस्तें ड्यू होने के बाद होता है अच्छा और ये अपना ये फाइल चार्ज वगैरह होता है ये कितना होता है अपनी बैंक का जो भी लोन वगैरह करते हैं उसका फाइल चार्ज वगैरह होता है वो कितना मिनिमम होता है अच्छा इंश्योरेंस ये अपने मेरा होगा या फिर गाड़ी का होगा अच्छा वो लोन लेने वाले का इंश्योरेंस नहीं करते हैं अच्छा और ये इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या प्रोसीज़र है कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा अपना ये अठारह परसेंट है सर ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है अच्छा अच्छा वो अच्छा वो सिबिल स्कोर से मालूम होगा अब अच्छा अच्छा तो कब आ जाऊँ सर मैं ठीक है सर तो कल आ के मिलता हूँ मैं आपसे ठीक है सर